ओम आं आंनि मेगनाव मानि ओन्दैनिफ्राय दिनैसिम आं मा नुबोखो जेमानि जोंनि किदसोनाव माने जोंनि ओह इसिङाव बहुद सोलायनाय बहुद सोलायनाय मानि आं जेब्लानाखि उन्दैमोन बहुद मानि जोंनि आबै आबौवा बोरै आह बोरै माने ओंखाम ओंख्रि संबोनाय आरो ओंखाम ओंख्रिफोरखौ संनायाव बोरै प्रेपियार खालामनाया बहुद गोरामोन बहुद खस्टमोन आरो माने माइफोरखौ माने जेबो मेसिन गैयामोन माने आथिंजों गानानै बे दिंखियाआव देयोमोन माइखौ सालियोमोन माने ओह जावग्राबो गैयामोन माने दालाजों जावनांगौमोन सालिनांगौमोन एंखुरखौ एक्स्रा खालामनांगौमोन मानि इसे बहुद खस्टमोन आरो बिनि उनाव संनायाबो बनजों बनजों सङोमोन माने बनजोंसो सङोमोन माने जे कुखारबो गैयामोन बेव बन संनानै एमफ्राय जेबो ओंख्रिफोरखौबो ओह बनफोरावनो सङोमोन जेबो माने माने बे मरदान जेबो कुखार बा अबेन बेफोरबो गैयामोन आरो दैयाबो माने बांसिनखौनो दैखौ माने बे फिल्टार बे बालिजों बानायनाय फिल्टार बे ट्रेदिसेनेल फिल्टारखौ बाहायोमोन आरो ओह बां खायसेहा बांसिनानै दैखरफोर दङमोन खायसे दैखरफोरनि दैया माने बहुद गोजोंमोन आरो माने जे फिल्टार खलामनाय खालामनांगौ जायाखै आरो एनिफ्राय खायसे दैफोरखौ दैमुनिफ्राय लायोमोन दैसानिफ्राय लायोमोन दैसानिफ्राय बे दैमु दङना दैमुनिफ्राय लायनानै बेखौ खायसे फिल्टार खालामामोन माने आगोलनि दिनाव माने दैफोरा बिराद फिअर जायोमोन गोजों जायोमोन खिन्थु दानि दिनावबा जोङो बहुद माने ओह जों इलिक्ट्रेकनि फिल्टार माने जोङो इन्सटल खालामनो हायो बेवहा ज दा जोङो बे इलेकट्रिकनि फिल्टार बाहायो जों कुखार बाहायो जों गेस बाहायो आरो जुदि माबा मोनसे ग्राइन खालामनोबा माबा मोनसे देनोबाबो जोङो आोगोलनि दिनावथ' जों थफिजों आखाइजों देयोमोन आरो जेसेबांखिनि बुरजा देनांगौब्ला जोङो ओह माबायाव अह आथिंजों बे दिंखि देनानै जोङो गेब्ले होयोमोन नाथाय जों दा ओह बुरजा देनांगौ बेनिफ्राय इसे देनांगौब्ला जों थफिखौ बाहायोमोन बे संनायाव मस्ला मस्लि बा हाइजें बा बानलु बा सामब्राम गुफुरखौ देनायाव जोङो थबसिखौ बा थबसि बाहायो बे आखाइजों देनाय ओमफाय खिन्थु दाबा जों बेफोरखौ बाहायाबाबो माने जोंहा ग्राइन्डार दङ इलेकट्रेनिक बस्टु जों ग्राइन्डारावनो आरो जों दै फुदुंनोबो जोङो ओह दै फुदुंग्राबो जोंहा दं दा माने आगोलनि दिनावबा जोङो दै फुदुं माने बनजोंसो जों दै फुदुङोमोन खिन्थु दा इलिकट्रिकनि किटेन दङ बेजोंनो नोङो सुइच होनानै होबानो बे दसेनो गुदुं जायो आरो नोङो केक बानायनोब्लाथ' जों आगोलाव बानायनो रोङामोन खिन्थु दा जोंहा अबेन्स दङ अबेनाव जों बानायनो हायो जों फिजा बानायनो हायो आम आरो जों ओह अनेक माने इयार फ्राइयारर्सफोरखौबो जों दा बाहायनो मोनबाय माने बेफोरखौ जों नुफेराखैमोन खिन्थु दा माने लाइफआ बांसिन इजि जासिनबाय आरो ना माने बे जेब्लानाखि इलेकट्रिकनि मर्दाननायजेसोन जेब्लानाखि जाबाय माने जोंफोरनि लाइफखौ इजि खालामबाय जों इजिहैनो जा जोङो ओह इयारफ्रायार्सफ्राव जों फटेट'फोरखौ जों फ्राय खालामनो हायो माने ऊइदावद माने ऊइदावद अवेल माने आगोलावबा ट्रेदिसनेल एबा जों बेसे अवेल बाहायनानै बेसे फ्राय खालामनो गोनां जायोमोन खिन्थु दाबा जों उइदावद अवेल जों इयारफ्रायाराव जों माने दसेनो जों फ्राय खालामनो हायो जों सेनउइसफोरखौबो जोङो ओह माने सेनउइस मेखारफोराव जों दसेनो थाबनो बानायनो हायो स' ओह बेखौ जोंनि लाइफखौ माने बहुद इजि खालामना जा इजि जाबाय आरो जेब्लानाखि इलेकट्रिकनि गुदफ्रा फैनानै आम बेनिफ्राय दै फुदुंनायानो जा ओंखाम संनायानो जा माने थाइमखौ बहुद बासायनो हायो आरो आगोलनि दिनाव आगोलनि दिननिफ्राय आगोलनि दिनावबा बहुद ओह मोनसेनि मोनसे माने जुगार खालामनायनिफ्राय लानायनि जगार खालामनायनिफ्राय जोबनायहालागि मानि बहुद खस्ट' नांगौमोन आरो